आं साडे इ'त्थें बडे़ बडे़ प्हाड़ दिक्खने ई थ्होंदे न जम्मू बिच साढ़े इ'त्थें डिस्ट्रिक्टां जम्मू रियासी कठुआ बड़ियां सारियां डिस्ट्रिक्टां साढ़े इ'त्थें ते बड़ा किश दिक्खने ई थ्होंदा ऐ इ'त्थें बड़ी सुंदर सुंदर द्रिश्श दिक्खने ई थ्होंदे इ'त्थें बडे़ सोह्ने सोह्ने इ'यां लोग दूरा दूरा औंदे इ'त्थें प्हाड़ दिक्खने ई शैल इ'यां दिक्खदे कि केह् ऐ केह् नेईं मतलब सारा किश शैल ऐ ते प्हाड़ श्हाड़ दिक्खना उ'नें ते चली जाना अपने बरफ बी पौंदी उ'त्थें ठण्ड होंदी ना जैलूं ते बरफ बी पौंदी बाहरा बाहरा लोक इ'त्थें दिक्खन आंदे ऐ आखदे असें बरफ दिक्खनी दिक्खनी इ'यां मौजू बनदा लोग गरमियें बिच बी आई गेदे होंदे सोचदे चौबी म्हीनें इ'त्थें बरफ पौंदी इ'नें गी कु'न समझा कि चौबी म्हीने थोह्ड़े बरफ पौंदी इ'त्थें ते मेरे बडे़ दोस्त ऐ जेह्कडे़ बाहर रौहंदे ओह् बी आई जंदे आखदे असें बरफ दिक्खनी असें बरफ दिक्खनी ओह् मड़ो अप्रैल म्हीने कु'त्थें तुसें ई बरफ दस्सां अ'ऊं गल्ल निं समझदे आखदे असें बरफ दिक्खनी ऐ असें बरफ दिक्खनी अ'ऊं परेशान आ मेरा दमाग खराब होई जंदा मिगी समझ निं आंदी ऐ कि अ'ऊं केह् करांऽ इ'नें ई कियां समझांऽ मड़ो इ'त्थें जम्मू बिच बाहर होंदी ऐ बरफ दी इ'यां थोह्ड़ी चौबी म्हीने दिक्खां ते बरफ बरफ बरफ ते बड़ा चक्कर ते बड़ा किश दिक्खना पौंदा बाहरा बाहरा लोक आंदे ते बड़ा मजा आंदा इ'त्थें जंगल बी शैल ऐ इ'त्थें एह् फोहारे होंदे जेह्कडे़ नाडू़ जन एह् बी बड़ी जगह् नाडू़ लभदे ते घूमने गी बी मजा आंदा बड़ा मजा आंदा इ'त्थें मतलब की दिक्खी लैओ ते समझी लैओ कि जेह्कड़ा नेचर ऐ नी ते एह् जम्मू ऐ जम्मू ते कशमीर कशमीर गी इ'यां बी हिन्दोस्ताने दी खूबसूरती माना जंदा कशमीर बी जंदे लोग उ'त्थें बी बड़ा किश ऐ उ'त्थें ते मतलब बड़ी सुंदरता बड़ी उ'त्थें बाढ बी आई ही इक बार कशमीर ते नेचर ताजगी ते एह् ओह् ते बड़ा सीन ठीक ऐ इ'यां बैसे दिक्खा जा ते शैल जम्मू बड़ा प्यारा जगह् ते इ'त्थें मंदर बी बडे़ मंदरा क्षेत्र आखदे इसी ऐ शैल ऐ सारा किश इ'यां कोई ओह् निं ते इ'त्थें मतलब लोग बी बडे़ शैल न बाहरा बाहरा लोक आंदे बड़ी अच्छी इ'यां मैहमान जन खातरदारी करने सारें ई प्यार कन्नै रौहने मेल जोल बड़ा इ'यां इस कलयुग बिच लोग अंदरा दा शैल नेईं हैन पर चलो बाहरा बी शैल नेईं हैन पर फॉर्मेलिटी होंदी ओह् गल्ल ऐ बस इ'यां गै इ'त्थूं थोह्ड़ा चलो स्हेई ऐ सारा किश केह् करना ते स्हेई ऐ इ'यां दिक्खने आं हून के्ह करना बाहरा बाहरा आंदे लोक दिक्खदे सारा किश सोह्ना ते सोह्ना कियां सारा किश शैल लभदा सारा किश दूर दूर दिक्खने ते उ'त्थें दें प्हाड़ लभदे प्हाडे़ं उप्पर बरफ लभदी सरदियें मौके इ'न्ना नजारा आंदा बरफ दिक्खने दा बड़ा मजा आंदा मिकी बड़ी शैल लगदी जि'यां चिट्टा चिट्टा आखदे ना सोह्ना लाका मजा आंदा दिक्खने ई एह् बड़ा इ'यां जंगल जूंगल बी शैल इ'त्थें सारा किश शैल ऐ इ'त्थें कन्नै इ'त्थें तीरथ स्थान बडे़ शैल शैल ऐ ते बस इ'यै ओह इ'यै वाटरफॉल होंदे ना जेह्कडे़ एह् बी इ'त्थें बड़े शैल शैल ऐ